जी हाँ क्या आप स्वेग्गी से बात कर रहे है सर मैंने हाल ही में स्वेग्गी से खाने का ऑर्डर किया है मुझे उसको वापस करना है क्योंकि मैंने आपके रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर किया है वे बहुत मसालेदार है ताज़ा नहीं है और वह थोड़ा सा टिफिन मैं से निकाल भी गया है तो वह खराब सा हो गया है इस वजह से मुझे उसको वापस करना है